جی میری زندگی میں جب میں آفس میں کام کرتا تھا جب میں ایک نیا نیا جوائن ہوا تھا آفس میں مجھے کئی چیلنجز ملے تھے جب ان میں سے ایک چیلنج تو یہ تھا کہ مجھے مجھے ہر دس دن کے اندر ہی پورا اکاؤنٹ ٹیلی کرنے کا تھا جب کہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا اکاؤنٹ ٹیلی کرنے کا میں دس دن کے اندر پورا اکاؤنٹ ٹیلی کرنا سیکھ چکا تھا اور سیکھ کر اس چیلنج کو پروجکٹ کو پورا کیا جس سے میرا باس بہت خوش ہوئے اور مجھے بہت جلد ہی پروموشن کر دیا اور اس طرح میں نے اپنے چیلنج کو سنبھالا